हेलो हम भाइजी अहाॅं ओलासँ बाजि रहल छी जी हमरा बुक करबाक छै सहरसा जिला घर भेल महिषी सहरसा जिलामे महिषी घर भेल तारा स्थान हमरा दरभंगा जयबाक अछि हमरा लोकेशन जल्दीसॅं भेज दिअ जे हम जायब की की लागतै जे हमरा से बता दिअ ठीके छै हम जे छै ने तैयार भऽ रहल छी आबियौ हम फोनपे कऽ देब लोकेशनो हम भेज रहल छी जल्दीसॅं आबियौ ठीके छै